اُتر پردیش کے اندر کاروباری شعبے جو ترقی دلاتا ہے اپنے خطّے میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اُس کا آفس ڈپارٹمینٹ قاٮٔم ہوگا اُس علاقے کے جو ریئل اسٹیٹ کے پرائز ہیں وہ بڑھ جائیں گے جو وہاں علاقہ ہے اُس کے اندر نئے نئے لوگ آئیں گے مارکیٹنگ بنیں گی یہ سارے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ ترقی ہوتی کرتا ہے وہ خطّہ جس میں کاروباری شعبہ قائم ہوتا ہے